सारनाव गोग्लैदोंना सारकोल अफिसार सारनाव बे फना आदसा ओइ माबालै सार जोहा बे न'नि हाफ्रा माने बेले बेजे जानानै दङ माने आबौनि मुङावसो दङ बेखौ नामखौ जोंनि मुङाव लाबोनांगौ आफानि मुंनि उनाव जोंनाव लाबोनांगौ बे लनफ्राव एसे उसुबिदा जाबाय दङ माखासे स्कुलारशिपफ्राव बे कास्ट सारटिफिकेट दिहुननाय माबा माबि दिहुननाय खालाव जोबोर उसुबिदा जादों औ बेनि प्रसिडिउरखौ एसे खोन्थागोन नामा सारा

गैला अ मामा

बे खाथिनि माबा लांफा नांगोन नामा बे खाथि जेनेबा जोंनि हानि खाथि खालानि बे मानसिफोरनि दाग नाम्बार थाफानाय मानसि लांफा नांगोन नामा उइटनेस हिसाबै साखिबायदि ना नांलाया

दे होमब्ला सारा थाबैनो आं बे अफिसाव थांनानै खबर लाहैसै नोंथाङा जुदि नोंथाङा जुदि अफिसाव थायोब्ला औ दे दे दे सार

जागोन दे दोनबाय दे